میرے خیال میں اردو زبان ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی اہمیت ہے جو اسے ہندوستانی شناخت کا اٹوٹ حصہ بناتی ہے اردو زبان نے اپنے آغاز ہی سے ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور رابطے میں اہم کردار ادا کیا ہے اردو زبان کی ابتدا تیرھویں صدی میں دہلی سلطنت کے دور میں ہندوستان کے شمالی حصوں میں ہوئی یہ خطہ خطہ میں بولے جانے والی فارسی عربی اور مقامی بولیوں کا مرکب تھا وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان ادب شاعری اور ثقافت کی زبان بن گئی اردو زبان نے ہندوستان کے مخلتف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور رابطے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ مختلف برادریوں مذاہب اور خطوط کے درمیان ایک پل کی پل کا کام کیا ہے اردو زبان کو ہندوستان کے مختلف حصوں خصوصاً شمالی علاقے جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطے کا ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ہندوستان میں ثقافتی تنوع اور احتیاط کے فروغ دینے میں اردو زبان کا بھی اہم کردار رہا ہے یہ ایک متحدد قوت رہی جس نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اردو زبان کو جذبات خیالات اور نظریات کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا جو علاقائی اور ثقافتی حدود سے بالا تر ہے اردو زبان نے ہندوستان ہندوستانی تشخص کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے یہ ہندوستان کی ثقافتی دولت اور تنوع کی علامت رہا ہے اردو زبان کو ہندوستانی اقتدار اور روایات کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے اردو زبان ہندوستان میں بہت سی ادیبوں شاعروں اور فنکاروں کے لیے بھی الہام کا ذریعہ رہی ہے اس نے ادب شاعری موسیقی فن کی ایک بھر پور روایت کو متأثر کیا جو ہندوستان کے لیے منفرد ہے اردو زبان ہندوستان میں زندگی کی خوبصورتی اور پیچیدگی کا اظہار کے لیے استعمال ہوتی رہی اردو زبان ہندوستان میں مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور رابطے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ مختلف برادریوں مذہب اور خطوط خطوں کے درمیان ایک پل رہا ہے ہندوستان میں ثقافتی تنوع اور اتحاد کو فروع دینے میں اردو زبان کا اہم کردار رہا اس نے ہندوستانی شناخت کو تشکیل دینے میں اردو ادب کے شاعر موسیقی اور فن کی ایک بھر پور روایت کو متأثر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اردو زبان ہندوستانی ثقافتی ورثے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جانا چاہیے